हलो हांजी हाजी अच्छा हा हा खपे खपे मूंखे न मुंहिंजी धीअ जी शादी आहे मूंखे थोरी ज्वैलरी खपे ॿ कंगड़ियूं खपनि हिकु सैट बि खपे ऐं त पुछिणो हुओ अॼुकल्ह कहिड़ो रेट थो हले छा मेकिंग वग़ैरह छा वठंदा आहियो मुंडी डायमंड में खपनि बाक़ी गोल्ड में ई खपे सभु जेवर हिकिड़ी त मुंडी मर्दानी मुंडी बि खपे हिकिड़ी लेडिस खपे त पैसो त अहिड़ो कुझु नाहे कोई लिमिट नाहे बसि सही हुजे थोरो सो ठीकु हुजे सॉलिड हुजे ज्यादा हलको बि न खपे वधीक भारी बि न खपे थोरो ठीकु ठीकु हुजे

ज्वैलरी लाइ कहिड़ो ठीकु रहंदो आहे तव्हां मूंखे उहे बि ॿुधायो न अच्छा अच्छा त हुनजो रेट वग़ैरह ॿुधाए छॾियो ऐं अच्छा अच्छा अच्छा त हाणे तव्हांजे दुकान ते अची डिज़ाइन ॾिसूं या तव्हां कंहिं माण्हूअ खे मोकिले सघंदा आहियो डिजाइन खणी हा हा अच्छा त कहिड़ो टाइम ठीकु रहंदो कहिड़े टाइम ते ठीकु जी जी त मां सुभाणे अचां थी ठीकु आहे मां सुभाणे ईंदमि हा ठीकु आहे पोइ सुभाणे ईंदासीं पोइ ॾिसी वठंदासीं ठीकु आहे थैंक्यू